मेरे द्वारा कई ऐसी पुस्तके धार्मिक पुस्तके पढ़ी गई हैं जिसमे गीता की पुस्तक हमको थोड़ा ठीक लगी जिसमें क्या है कई चीज़ें अच्छी दी हैं बहुत अच्छी दी हैं इसमे भी कई जगह ऐसा दिया की क्रोध भय पैदा करता है भ्रम से बुद्धि विचलित होती है बुद्धि का विचलन भी होता है ये सब चीज़ें उसमे दी हैं मनुष्य को तर्क की क्षमता नहीं रह जाती उसमें वह पतन की ओर भी अग्रसर हो जाता है इसलिए को क्रोध से बचाना चाहिए मन बहुत चंचल होता है इस पर नियंत्रण भी करना चाहिए मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं ऐसे लोगों का मन उनके दुःख की कार की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह पर अग्रसर हो जाता है उसी कि सो नज़रिया रखने वाला सही नज़रिया रखने वाले व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति भी कर लेता है इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए मन पर नियंत्रण ज़रूरी है यहाँ वहाँ भ मन भी यहाँ वहाँ भटकता रहता है अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में करना चाहिए